मुंहिंजी राइ में योगा अ शुरू करण जो अ स अ पंज साल खां करे लाहिजे पंज साल खां ॾिसो तां योगा स्टार्ट शुरू कयो हुजे त पंहिंजो शरीर लचिलो अने सुठो रहे अने पंहिंजे शरीर में जेतिरी तव्हांखे अ अ शक्तियूं खपनि हूअ मिलंदी रहनि योगा स्टार्ट करण सां अ तव्हांखे अलॻि अलॻि रूतियूं में अने मनोबल बि पंहिंजो अॻियां वधे थो अने पंहिंजो ध्यानु बि हिकु हंधि केंद्रीत थिए थो अने योगा पंज साल खां पाण शुरू कंदा आहियूं त तव्हांखे अॻियां वञी करे इलाही फ़ाइदा रहनि था पंहिंजो शरीर इलाही मज़बूत बि ठहे थो अने अ पंहिंजो शरीर इलाही लचिलो ठहे थो तव्हांखे जे प्रकार जा वणाक खपनि हूअ वणाक मिली वञनि था छेती करे ने तव्हांखे हटकनि जा दुखावा की कोई ॿिया नायू जा दुखावा के कोई वस्तू थिए नथी अने अॻियां वञी करे तव्हां योगा नंढपणु खां स्टार्ट कया शुरू कया हुजनि त तव्हांखे अॻियां वञी करे वॾा थींदे थींदे कुझु अ कठिनायूं न थी अचनि अने सुठा फ़ाइदा रहनि था